न हैलो साईं नमस्ते मां तव्हां वटि तफरी पार्क में सॼे परिवार सां गॾु घुमण जे लाइ मूं तवां वटि टिकट बुक कराई पर जीअं त साईं मौसम सॼो ख़राब लॻो पियो आहे ऐं बरसाति रस्तनि में पाणी बि लॻो पियो आहे तुफ़ान पियो लॻे त इन हालति में मां पंहिंजे परिवार सां गॾु तव्हां वटि पार्क में अची नथो सघां इन करे तव्हां वटि जेको बि मां टिकट बुक कराई त इन करे उहा टिकट मुंहिंजियूं तव्हां कैंसिल करियो मुंहिंजी टिकटियूं तव्हां रदि करियो जीअं त मां अची नथो सघां इन करे मुंहिंजी टिकट रदि करण जे लाइ इन जी ॻाल्हि जे अवसे इन करे सुविधा कोन्हे इन लाइ मां माफ़ी घुरा थो ख़राब मौसम जे सबबि में मां अची नथो सघां परिवार सां गॾु इन करे तफरी पार्क में जेके बि मुंहिंजियूं टिकटियूं बुक कयलु आहिनि महिरबानी करे तव्हां मां तव्हांखे उन्हनि जो टिकटनि जो रेफरेंस नंबर ॾिया थो ऐं महिरबानी करे तव्हां उहे उहे रदि करियो ऐं जीअं त मूंखे माली नुक़सान न थिए ऐं तव्हां उन टिकटनि जा मूंखे महिरबानी करे पैसा ॾींदा त इन लाइ तव्हांजी घणी घणी महिरबानी